ہندوستان کی سرکاری زبانیں دو ہیں ہندی اور انگریزی ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور آئین کی دفعہ تین سو تیتالیس کے تحت ملک کی سرکاری زبان قرار دی گئی ہے انگریزی کو دفعہ تین سو تیتالیس تین کے تحت ابتدائی طور پر پانچ سال کے لیے معاون سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس کا استعمال آج بھی جاری ہے ہندوستان میں عام طور پر بولی جانے والی کچھ دوسری زبانیں زبانوں میں جیسے بنگالی تمل تیلگو مراٹھی اردو گجراتی اسی طرح کنڑ ملیالم ہے اور پنجابی شامل ہیں ان زبانوں کے بولنے والے ہندوستان کے مختلف ہیں حصوں میں بستے ہیں اور یہ زبانیں ثقافتی ورثے اور مقامی شناخت کا اہم حصہ بھی ہیں ہندوستان کا لسانی تنوع ایک شاندار حقیقت ہے جو دنیا کے کسی اور ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں پایا جاتا ملک میں بائیس تسلیم شدہ سرکاری زبانیں ہیں جنہیں آئین کے آٹھویں شیڈول میں شامل کیا گیا ہے اور ہر ریاست یا علاقہ اپنے کو اپنے آپ کو مقامی زبان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے جیسے کہ اس کے علاوہ ملک میں ہزاروں مقامی ہزاروں مقامی بولیاں بھی بولی جاتی ہیں جو نہ صرف مختلف زبانوں کے مختلف لہجے ہیں بلکہ بالکل منفرد زبانیں بھی ہو سکتی ہیں ہندوستان کے لسانی تنوع کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ یہاں مختلف زبانوں کی جڑیں مختلف زبانوں کی خاندانوں میں پیوست ہیں جیسے دراوڑی زبانیں اور جن میں تمل تیلگو کنڑ اور اسی طرح ملیالم شامل ہیں جنوبی ہندوستان میں بولی جاتی ہیں اور انڈو آرین زبانیں جیسے ہندی اردو بنگالی مراٹھی اور گجراتی شمالی ہندوستان میں زیادہ عام ہیں ہندوستان کی زبانیں نہ صرف مواصلات کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ ملک کی ثقافت تاریخ اور ادب کا اہم حصہ بھی ہیں مختلف ریاستوں میں مختلف زبانوں کی وجہ سے علاقائی ادب کی ایک وسیع وسیع دنیا موجود ہے جو مقامی فنکاروں شاعروں اور مصنفین کے ذریعے پروان چڑھی ہے ہر زبان کا اپنا ادبی ورثہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے جیسے سنسکرت ہے تمل ہے اور اردو ادب لے لو جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے ادبی ذخیرے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے ملک کے لسانی تنوع نے ہندوستان کی ثقافت کو مزید رنگا رنگ اور متنوع بنایا ہے ہر ریاست کی زبان اور اس سے جڑی ثقافت ملک کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے مختلف زبانوں کی موجودگی نے لوگوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا ہے اور ہر ہر شخص کو اپنی زبان اور ثقافت پر فخر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے ہندوستان کا لسانی تنوع ایک ایسی طاقت ہے جو اسے دنیا کی دیگر ممالک سے منفرد بناتی ہے یہ تنوع نہ صرف ملک کی ثقافتی دولت کی علامت ہے بلکہ یہ اس کے تاریخی گہرائیوں اور مختلف ثقافتوں کے مابین ہم آہنگی کی بھی گواہی دیتا ہے اس تنوع کو برقرار رکھنا اور اسے فروغ دینا فروغ دینا ایک اہم چیلنج ہے لیکن یہ ہندوستان کی ثقافتی شناخت کا بنیادی حصہ ہے جو دنیا میں اس کی منفرد حیثیت کو برقرار رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مختلف زبان ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھائی چارگی بڑھا بڑھا رہتا ہے اور آپس میں محبتوں کا اور آپسی رنگ و رنگ میں آپسی کا جو پیار و محبت کا جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ انہیں مختلف زبانوں کا آپس میں مل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ مختلف زبانوں کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے ممالک کے مقابل میں فخر کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر آپسی اس وجہ سے کہ کئی طرح کے مذاہب بھی ہیں اسی طرح سے کئی زبانیں بھی ہیں یہاں پر تو سب ایک طریقے سے کس طرح سے محبتوں میں اور کس طرح سے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اسی وجہ سے ہندوستان کو محبتوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے